नमस्ते हाँ हम मछली बेचते हैं एकदम ताजी ताजी मछली है जहाँ से मछली का पालन होता है वहीं से हम लोग लाए हैं बहुत ताजी है मैम एक बार तो लेकर तो जाइए बनाइए तो नहीं नहीं एकदम ताजी फ्रेस मछली है पाँच सौ रुपए किलो है नहीं मैम पाँच सौ रुपए किलो है नहीं नहीं महँगा नहीं है फ़िक्स रेट है और भी जगह जाइए देखिए इतने ही दाम के मिलेंगे बहुत सी वेराइटी के हैं पापलेट है मंगूर है शिगरी है और भी बहुत सारे हैं मछलियाँ और वो क्या झींगा है

मंगूर पाँच सौ रुपए किलो है पापलेट साढ़े तीन सौ रुपए किलो है झींगा तो दो सौ रुपए किलो है और वो सिधरी डेढ़ सौ रुपए किलो है सिधरी वी छोटी आती है बड़ी आती है उसका रेट अलग अलग अलग है पाँच सौ रुपए किलो है ना पाॅपलेट नई नई फ़िक्स रेट है मैम

नहीं मैम फ़िक्स रेट है पाँच सौ रुपए किलो है ज़्यादा दाम नहीं है मैम इतना ही है फ़िक्स है तो आप दूसरी मछली लीजिए ना उसका थोड़ा कम है दाम किसका बताए ना डेढ़ सौ रुपए किलो है छोटी वाली बड़ी वाली का तीन सौ रुपए किलो अरे बड़ी वाली सिदरी है ना मछली अच्छा सबसे बड़ी वाली का वो मंगूर इसका है चार सौ रुपए

अच्छा कितना बताइए